के छी अहाँ यै माछवाली दीदी अच्छा क़ोन क़ोन माछ छै दीदी पोठी की दर दै छियै एतय महँगा तऽ नहि छै हँ जीविते अइ कबई कए टके दै छियै नहि ई तऽ बहुत महँगा अइ एहिसॅं बढ़िआँ तऽ दोसरे जगह जेबै वएह ने बढ़िआँ सस्ता परतै प्रसन्ना छै वएह ने सस्ता छै रोहू कए टके दै छियै रोहू कए टके दू सए टके तऽ लोक लए नहि सकै छै पाँच सए टके एतय महँगा अहाँकेॅं माछ यऽ जिन्दा यऽ की मरल यऽ ज़िन्दा तऽ नहि यऽ तहियो जिन्दो एतय महँगा नहि रहै छै सस्ते रहै छै सस्ते रहै छै आ की कहै छै वामी कए टके दै छियै वामी भुन्ना ईसभ की कहै छै सिंघरी सिंघी आ सिंघी आर कए टके दै छियै भुन्ना आर कए टके दै छियै सभ किछु तऽ महँगे अइ अहाँ कहै छियै सस्ता होइत तऽ लेबो ने करितहुॅं धिया पूता ऑर्डर करले छै माछके लए कऽ अहाँ सस्ते

आन ऊनसं तऽ लेबय नहि करै छियै अहाँ कम रेट करियौ ने तब ने लेबै कम रेट करियौ कनिटा तब लेबै बामीए तब लै लेबै बच्चोंसभ खेतै आ ई काँटवला जे पोठी आर कहै छियै पोठी तोठी कहै छियै दू सए टके सए टके तऽ ई केना लेबै आगाँ देखबै तऽ रेट कहबै तऽ कतय घूमबै नहि तऽ दोसरे दोकान चलि जेबै जब नहि अहाँ लगमे पटतै तऽ हम पटय सटयके क़हियौ पानि झारक टाइम छियै देख़ै छियै ने कखनौ पानि चलि पानिके टाइम छै कनि किछु रेट कमे कए कऽ देबै तबे ने लेबय नहि तऽ कम क़रिक नहि देबै तऽ केना लेबै फेर तऽ अहाँ बनाइयोक तऽ नहि देबै फेर बनेबै धोबै फेर माछ तरबै तऽ ओहोसभमे ने लेट लागतै माछके सभके रेट अलग अलग कहूँ कबई कहलियै तऽ ओकरो रेट महँगे कहल आओर तऽ बढ़ेने जा रहल छियै एहिसॅं बढ़िआँ तऽ परसमे ने बढ़िआँ छै परसमे चलि जेबै बरेलय चलि जेबै सुपौले बिहरे चलि जेबै एहिसॅं तऽ बढ़िआँ बढ़िआँ सभ बनाके माछसभ रखने छै बढ़िआँ छै रेट तऽ अहाँ तऽ दाम बढ़ेने जा रहल छियै सभ दिना जे भय से कीनै लए अऔते इएह दाम कहतै से क़हियौ तऽ ठीके छै फेर बादमे हम फ़ोन करब